حیدر آباد میں حیدر آباد ضلع میں تو ویسے دو مریضوں کی جو سہولیات ہے وہ تو بہت اچھی ہے یہاں پر سرکاری دوا خانے ہیں اور کئی میڈیکلس بھی ہے لیکن جو کووڈ کے جو دوران جو ہسپتالوں میں جو لوگ جا رہے تھے جیسے کہ کھانسی ہے بخار ہے سردی ہے ان کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ صحیح نہیں تھا پہلے تو وہ دیکھ ہی نہیں رہے تھے اور باہر سے ہی بھیج دیے جا کہ نہیں نہیں یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں آپ کہیں دوسری جگہ جائیں تو کووڈ کے ٹائم پر وہ لوگ صحیح نہیں دیکھے وہ